हाथायाव रेदिमेद जिफोर मोनोब्लाबो बारा मोजां जाया न'आव दानाय बायदि न'आव दानाया साबसिन रेदिमेद जिफोरनिख्रुय हाथाइयाव मोननाय जिफोरा गाननोबो बारा मोजां जाया आरो सानदुंआव लामोबा थाब दिसकालार जायो आरो आगरफोराबो बारा मोजां जाया खुन्दुं लावला लावलि गला गलि जायो बेनिखायनो जोङो न'आव दानानै गाननो हायोबा साबसिन जायो आरो न'निआ गोसोबायदि रंखौ नायनानै दानानै लानो हायो गोसोबायदि आगर एरनो हायो गोसोबायदि दिजाइन खालामनानै दानानै लानो हायो बेखौ जोङो गोसोबायदि अनेग रोखोमनि महर होनानै अनेग रोखोमनि खालार माबानानै जों दानानै गाननो हायो बेनिखायनो जोङो हाथाइयाव रेदिमेद मोननायफोरनिख्रुय न'आव दानानै गाननायखौ साबसिन मोनो आरो रेदिमेदखौथ' अनेग रोखोमनि मोनो खिन्थु गाननायफ्राव इसेबां मोजां जाया आरो फारसेथिं जोंहा इन्दि सिखौ बुंनो थाङोब्ला इन्दि सिआबो अनेक मोजां मोजांनि माबानानै दिहुननो हायो आगरफोरखौबो मोजां माबानो हायो इन्दि खुन्दुंखौबो जों जोंनो एम्फौ लानानै फिसिनानै माबानानै जोंनो जोंनि आखाइजोंनो दिहुनो बेनिफ्राय जोङो अनेग गोजानि गोजा इन्दिनि गुफुरनि मुगानि इन्दिनि दखनाफोरबो जोङो दानानै न'आव दिहुननानै गाननो हायो आरो बे इन्दिनि जिनि दामफोराबो गोबांसिन जायो गाननोबो मोजां जायो जेसेबां गानो इसेबां जोङो साइनिं जायो इन्दि खुन्दुंआ गाननाय जोमनायाव जोंनि बर' हिनजावफोरा अनेग रोखोमनि फारौ मेगन आगर गुबै दाउराइ मोख्रेब आगर होनानै दखनाखौ दानानै गानो इन्दिआवबो अनेग रोखोमनि आगर एरो दाउराइ फारौ मेगन माउजि आफा बेफोरबायदि अनेग आगरखौनो होनानै समायहोनानै गानो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हिनजावफोरा अनेग रोखोमनि अनेग समायना समायना गावनि आखाइजोंनो गाव बानायनानै दानानै गानो बेनिखायनो जोङो रेदिमेद बायनायखौ बारा मोजां मोना आरो रेदिमेद बायोबा जों जोंनि फसन्द बायदियै मोना सुबिदा बायदियै मोना आगरफोरानो जा जियानो जा बेयो बारा मोजां नङा जोंनि आखाइजों दानायबायदि जाया आखाइजों दायोबा जोङो अनेग रोखोमनि अनेग आगर एरनानै मोजां मोजां आगर महर होनानै गाननो हायो दिहुननो हायो बेनिखायनो जोङो जों गावनो आखाइजों बांसिन दानानै गानो आरो मोजां मोजां महर होनानै गानो हाबा सोरनिबा माबा मोनसे रंजानाय गिदिरफोर बा जों जोंनि आखाइजों दानाय जिफोरखौ गाननानै थांनो मोनोबा साबसिन मोनो समायसिनो रेदिमेद बायनायनिख्रुयबो अनेग रोखोमनि अनेग मोजां मोजां दिहुननानै जों गानो आरो बेनिखायनो जोङो हाजासे जों गावबागाव आखाइजों दिहुननानै बानायनानै गानो गाननांगौ समाय होनांगौ